मुर्गीकेँ छै ओकर जे छै मतलब घर बनाए कऽ जे छै ओकरे अथी ओहिमे राखल जाइ छै ओकरा भोजन देल जाइ छै पानि देल जाइ छै समय समयपर तऽ इएह सभचीज छै जेना बत्तख छै तऽ बत्तखके लिए भी खोप बनाबै छै जे कबूतर छै कबूतरके लिए भी खोप बनाबै छै घर बनाबै छै ओहिमे रहै छै आ सारा भोजनके आओर पानिके व्यवस्था दै छै बीमार यदि अगर पड़ै छै तऽ ओकरा लिए ड्रॉप दै छै तब दोसर चीज ई जे छै मतलब ओकरा जे छै चारू तरफसँ घेर दै छै घेरयके बाद जे छै कोइ तरहके जे छै जानवर ओकरा जे छै नहि खाय लेल जाय तऽ ओकरा ड्रॉप दै छै पानि दै छै भोजन दै छै समय समयपर तऽ ओहिसँ जे छै से बड़ा होइ छै तकर बाद मार्केटमे सेलिंग करै छै बेचि कऽ जे छै किसान लोक अपन जे छै गुजर पालन करैए जेना बत्तखे छै तऽ बत्तखके भी जे छै ओकर पालल जाइ छै तऽ बत्तखमे भी बड़ा भी होइ छै छोटा भी होइ छै तऽ इएह सभचीज जे छै ओकरा पालि कऽ आओर घर बनाए कऽ जे छै अपना जे छै रख रखावमे राखै छै या ओपेन जगह ओकर खुला जगह रहै छै तऽ खुलामे जे छै दै छै अपन जे छै चरि बुलि कऽ जे छै बाहर निकलि कऽ जे छै अपन जे छै चारा करलक व्यवस्था या नहि तऽ ओहिमे जे छै पालन करि कऽ जे छै ओहिमे तऽ चारू तरफसँ घेरा दए कऽ ओहिमे जे छै ओकरा पालै छै तब पालि कऽ जे छै अपन जे छै ओ बिजनेस करैए इएह सभचीज जे छै ओहिमे जे छै थोड़े दिना बीमारे पड़लैए दू सए अढ़ाइ सए ग्रामके होइ छै कम बहुत जे छै मरि भी जाइ छै बीमारीसँ बहुत बचै छै तऽ बचै छै तऽ उएह थोड़ा सा किसानकेँ बचत होइ छै तऽ इएह सभचीज छै कोनो बात नहि छै